हा राजस्थान में घणी अहिड़ी संस्थाऊं आहिनि जेके कला खे वधाइण लाइ कमु कंदियूं आहिनि जीअं इंडिया फ़ाउंडेशन फ़ोर द आर्ट्स राजस्थान आर्ट क्राफ़्ट अमोट आर्ट फ़ाउंडेशन जीअं करे इंडिया फ़ाउंडेशन फ़ोर द आर्ट्स जेकी संस्था आहे इहा देश लाइ असांजे ग़ैर लाभकारी संस्था आहे जेकी ई सरकार खां घणई अनुदान वठी करे माण्हूनि जी मदद कंदी आहे ऐं कला खे वधाइण लाइ कमु कंदी आहे घणनि शोधनि में कमु कंदी आहे ऐं शिक्षा ॾियण जो बि कमु कंदी आहे सन उणिवीह सौ टियानवे में इहा सार्वजनिक धार्जेमिक ट्रस्ट रूप में ठाही वई हुई आई ऐफ़ ने उणिवीह सौ पंजानवे में हिनखे अनुदान ॾेई शुरू कयो हो जीअं राजस्थान आर्ट क्राफ़्ट आहे ही श्री अनिल शर्मा द्वारा उणिवीह सौ पंजानवे में ठाही वई हुई इहा आर्ट क्राफ़्ट जयपुर में आहे ऐं इहा जेकी संस्था आहे हीउ असांजी मानिला फ़िल्म निर्माताउनि लाइ उन लाइ सहयोगु कंदी आहे हीअ आर्ट एंड क्राफ़्ट एस ॾाढी ई सुठी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी आहे